हिंदी हिंदे जिसे हम सरल तरीके से पढ़ सकते हैं अनुवाद भी कर सकते हैं जिसे हम व्याख्या कहते हैं जैसे कोई कुछ भी ऑप्सन दिया हो और उसे हम अपनी भाषा में लिखे उसे हिंदी व्या का अनुवाद कहते है अनुवाद करने के लिए जैसे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और असमस्य समझ सके जो उन सब बातों को लिखते हैं उसे अनुवाद कहते है अनुवाद भी कहते है और व्यख्या भी कहते है जिसको हम ठोड़ी बात जिसका थोड़ा सा बात को पूरा समझ समझा के लिखना और बोलना उसे अनुवाद कहते है हिंदी हमें सरल तरीका है सब पढ़ने का जिससे हम हमारे गाँव में देश में जैसे हम राष्ट्रभाषा हिंदी भी कहते हैं और इस इसका अनुभव क्या क इनका अनुभव हर शिक्षित व्यक्ति को होता है जिसे पढ़ने में आसानी भी होती है और हमें कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती ऐसी कई सारी परेशानियों का सभी उदाहरण है हिंदी जिसे हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं और इसका अनुभव काक इसका अनुभव कई ज़्यादा है